अॼु मां तव्हांखे ॿुधायां थो के असांजे खेत्र में कहिड़ी रांदि खेॾंदा आहियूं असां अॼुकल्ह जी युवा पीढ़ी त हिकिड़ी रांदि थी रमे जेकी आहे क्रिकेट चवंदा आहिनि क्रिकेट जे पुठियां ज दीवानी आहे पर असां असांजे नंढपण जी ॻाल्हि कयूं त असां असांजे नंढपण में इलाही रांदियूं खेलियासीं जीअं की कबड्डी हुई खों खों हुई लखोटी हुई उन सभिनिनि रांदियुनि जो हाणे त मना किथे नामो निशान ई कान्हे हाणे इयं चऊं के लुप्त थींदी थी वञनि त बि हले पर ठीकु आहे ज़मानो हो उहो हाणे हीअं ज़मानो आहे हिन ज़माने में क्रिकेट आहे उहा इलाही हली पेई आहे नंढो ॿार बि बेट बॉल खणी करे बीहु थो रहे ऐं छो न रमे छोके अॻियां वञी फ़्यूचर बि हिन बेट बॉल मां ई सुठो थो थिए असां जेॾी महिल नंढा हूंदा हुआसीं तेॾी महिल सुॿुह खां वठी निकिरी वेंदा हुआसीं न सनानु पाणी कंदा वियासीं न छा बसि खेॾण हली वेंदा हुआसीं चाहे पोइ कहिड़ी बि क़यामत छो न हुजे हाणे जा ॿार बि हीअं था कनि बसि बेट बॉल जे पुठियां चरियां था थी वञनि सनानु पाणी न था कनि ऐं रोटी बि न था खाइनि उस हुजे सीउ हुजे कुझु बि हुजे मना चवण जो मतलबु इयं आहे के बेट बॉल जे पुठियां चरियां था थी वञनि असां पासे बेट बॉल जो वधीक माना ॾिसणु थो अचे पोइ त हाणे ॿियां खेत्र जी त पाण खे ख़बर न आहे हेॾी पर असांजे खेत्र में बेट बॉल ॾाढो हलंदो आहे घिटी घिटीअ में तव्हां वञो त नंढा नंढा ग्राउंड आहिनि हुन घिटी घिटीअ में माण्हू छोकिरा जेके हुजनि नंढा हुजनि वॾा हुजनि पंहिंजो पंहिंजो ग्रुप ठाहे करे पंहिंजी पंहिंजी हिते टीम ठाहे करे रमंदा आहिनि ऐं इलाही वॾा वॾा मैदान बि आहिनि जेके थोरा परे आहिनि हुते वरी इलाही वॾा ॿार हुजनि या ऐं जिते पाणि चऊं की वॾा शादी कयल मर्द उहे बि रहंदा आहिनि त उहे सभ जेके ॿाहिरि परियां जेके मैदान आहिनि हुते वञी करे रमंदा आहिनि ऐं हिन में कीअं हूंदो आहे बेट बॉल में पंज पंज ओवर जी मैच हूंदी आहे या ॾह ॾह ओवर जी मैच हूंदी आहे या केरु समुझो इलाही वधीक ॼणा हुजनि त वीह वीह ओवर जी बि मैच रखंदा आहिनि हाणे जहिड़ा जेतिरा खिलाड़ी हुजनि इन प्रमाणे रांदि वॾी थींदी वेंदी आहे ऐं हिन में इयं हूंदो आहे के समुझो पंज पंज ओवर जी मैच रखो जेको खिलाड़ी खटे थो हुनखे इनाम जे रूप में थोरा घणा पैसा मिलंदा आहिनि जेके अंदरियो अंदरु हू साम्हूं वारी टीम कढी वठंदी आहे त हिन प्रमाणे असांजे हिन खेत्र में बेट बॉल जो यानि हिन क्रिकेट जो इलाही क्रेज़ आहे जय झूलेलाल